हाँ हमारी कई पसंदीदा किताब हैं जिसे मैं कई बार पढ़ चुका हूँ जैसे कि रीच डैड पुअर डैड इस किताबों को मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ क्योंकि इस किताब को पढ़ने से हम हमारे अंदर बिजनेस करने का तरीक़ा आता है इस इन किताबों में बिजनेस करने का हर तरीक़े तरह से तरीक़ा बताया गया है कि किस तरह से इन इन्वेष्ट करें किस तरह से अपना इनकम करें और किस तरह से रुपया को कमाएँ यह चीज़ रिच डैड पुअर डैड बूक में बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझाया गया अगर आप रिच डैड पुअर डैड को एक से दो से तीन बार पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह की नॉलेज आ जाएगी और एक बूक मैं बहुत ही लगभग अभी तक तो पूरा पढ़ा नही हूँ आधा ही पढ़ा हूँ लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी और कई महापुरुष हैं जो उस बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं वह है गीता गीता को पढ़ने से आपका दिमाग़ खुलता है और इस चीज़ को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बूक है और गीता पर तो लगभग कई सारे फील्म इस पर आधारित कई सारे फील्म भी हैं जिन्हें मैं देखना बहुत ही पसंद करता हूँ